गोदोफोर माइ गायनाय मोननाय समाव सखाया ज' ज' जाफैबा जोङो थिं दामनानैबो होयोमोन आरो माबानि जिगाबनि बुन्था खानानै गस्ला गानहोनानै फुथुला महरै बन गायनानै दिरुंजों खानानै जों बिरहोयोमोनबो सखा गिनानै खारनायनि आरो खारोमोनबो आरो गोदोफोर दाउखौ मेल्ला जों बायदिसिना दाउ नुबोदोंमोन सिगुनबो नुयोमोन जों दा सिगुनखौबो नुनो मोनला आरो माबा दाउ नुयोमोन जोङो बायदिसिना दाउ दंमोन गोदो नुनाय नुनाय दाउखौ दा नुला नालाय नामखौबो बावलायलांबायसो आङो दाथ' मा दाउ नुयो बे सिगुन सिला दाउस्रि दाउखा दाउलुर जों बेफोरखौल' नुनो मोनोसै अनेक बायदि रोखोम गोदोनि दाउफोरखौ नुलानो दा नुनोनो मोनला एखनबा गोसोखाङोल' गोदो नुनायखौ नुनोनो मोनला दा जों गोदो सखाखौ बेबायदिनो होयोमोन माइआव